बागेंत आमच्या खूब फुलां फुलतात पूण तीं सगळीं फुलां आमी तोडिनात कारण फुलां हीं झाडांचेरूच बरीं दिसता तीं झाडांची सोबाय वाडयता आमकां जीं थोडींशींच फुलां जाय देवा खातीर तीं आमी थोडींशींच फुलां तोडटा आनी देवाक घालता पिकिल्लीं फळां एक जीं फळां खावपाचीं आसता तितलींच फळां आमी काडटा आनी आमी खाता कारण तीं फळां खावपाचींच म्हणून तीं खावचींच पडटा कांय फळां हीं झाडांची शोभा वाडयता आनी म्हणून तीं झाडांचेरूच खूब बरीं दिसता तशींच कांय फळां आमकां काडुंकूच मेळना तेन्ना तीं फळां सुकण्यां खातीर आमी सोडून दिता